دہلی سے نینی تال تک کے سفر کا تجربہ نہایت خوبصورت پرسکون اور فطرت کے قریب ہوتا ہے نینی تال اتراکھنڈ کے کماہوں علاقے میں واقع ہے واقع ایک مشہور پہاڑی مقام ہے جو اپنی جھیلوں اور پہاڑوں اور ٹھنڈی آب و ہواؤوں کے لیے مشہور ہے فاصلہ اور وقت دہلی سے نینی تال کا فاصلہ تقریباً تین سو سے تین سو بیس کلو میٹر ہے اور سفر میں تقریباً چھ سے آٹھ گھنٹے لگتے ہیں راستے اور ٹریفک کی صورت حال کے مطابق بس دہلی کیا کشمیری گیٹ یا آنند وہار بس اڈے سے نینی تال کے لیے سرکاری اور نجی بسیں دستیاب ہوتی ہیں